खाने में मुझे घर का खाना सब से ज़्यादा पसंद है घर के खाने में अपनी माँ या फिर बहन जो भी कोई घर पे खाना बनाता है वो सब से ज़्यादा पसंद है मेरे खाने में हमें दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो भी घर पर खाना बनता है वो सब सब से ज़्यादा पसंद है और घर के खाने में विटैमींस प्रोटिन्स की भी कमी नहीं होती घर के खा घर के खाने में ये है कि माँ के हाथ का खाना हुआ बन खाना जो है वो स्वच्छता और सफ़ाई से बनता है स्वच्छता और सफ़ाई से है ऐसे कि जैसे बर्तन को साफ़ सुथरा रखने से हाथ धुलने से हाथ धुल के खाना बनाने से आटा जो हम छानते हैं रोटी बनाने के लिए हाथ धुल के आटा सानना शुरू करते हैं आटा जो तैयार होता है उससे पहले हम गेहू गेंहू को पिसवाने से पहले हम गेहू को धुलते हैं पछोड़ते हैं और धूप में सूखाते हैं फिर ना उसके बाद हम उसको पिसवाने जाते हैं पिसवा के जब आते हैं तब उसका आटा लोई के चकले पर बनता है उसकी रोटी बनती है वही रोटी हमें फ़ायदा करती है और बाहरी खाने से बेहतर है घर का खाना जो दाल वग़ैरह ये सब बहुत ही बेहतर है बाहर के खाने से तो बहुत ही अच्छा होता है घर का खाना और घर के खाने में लज़्ज़त भी आता है बहुत जैसे अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना बहन के चाची के कोई भी और इसके बावजूद जब घर के कोई ना हो तब बाहर से जो खाना हम ऑर्डर करते हैं वो जंक फूड वग़ैरह है जैसे कि बर्गर पिज़्जा और चावमिन डोसा ये सब ये सब में प्रोटीन कम पाए जाते हैं उतना पाए जाते हैं लेकिन उतना जितना घर के खाने में मज़ा है उतना मज़ा नहीं आता